राधे राधे जि'यां कि मिगी हून प्रश्न आया ऐ कि सानूं ए आई दे बारे च कुछ पता ऐ ते में तुआनूं दस्सना चाह्नी कि हां अजकल्ल ए आई दा जमाना ऐ इंटैलीजैंस दा जमाना ऐ अजकल्ल जेह्ड़ा सारा कम्म ऐ जेह्ड़ा सारा कंप्यूटर बेस होई गेदा ए आई नै बड़ी तरक्की करी लेदी इक्किसवी सदी च जि'यां अजकल्ल जेह्ड़ा कम्म अजकल्ल अस इंसान करी सकने इ'यै कम्म अजकल्ल रबोट बी करा दे क्योंकि ए आई नै बड़ी जादा तरक्की करी लेदी जेह्ड़ा ए आई टैकनालजी ऐ ओह्दी बजह कन्नै अजकल्ल बड़े सारे कंप्यूटर बेस रबोट बनी गेदे जेह्ड़े साढ़े कम्मै गी मदद करी ओड़दे जि'यां कि अजक्लल गोड्डे बदलने होऐ जि'यां कुसै बंदे दे गोड्डे खराब होई गेदे होन ते ओह् बी जेह्ड़ा ऐ रोबोटिक इक सर्जरी आई दी ऐ जेह्दे कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़ा रोबोटिक रोबोट दे थरू इक अप्रेशन होंदा कि इक रोबोट होंदा थोआढ़ी नीह् गोड्डा जेह्ड़ा होंदा उस्सी रिपलेस करी ओड़दा थोआड़े गोड्डे जेह्ड़े हैन पैह्लें जेह् होई जंदे पर सानूं एह् लगदा कि एह्दे कन्नै जेह्ड़े इंसान न इं'दी कम्म करने दी जेह्ड़ी क्षमता ओह् घटी जा दी क्योंकि अस सोचने कि जेह्ड़ा कम्म अस करा ने उऐ कम्म इ'यै रोबोट बगैरा करा दे ते अस जेह्ड़ा हिचहिचाई जन्ने होन्ने अस आखने होने कि छड़ पिच्छें असें केह् करना कम्म करियै एह् रोबोट ऐ ते ऐ इ'नै करी ते ओड़ना ते जि'यां जे साढ़ा कोई बी घरा दा कम्म बगैरा होऐ ओह् बी अस आपूं नेईं करने होन्ने क्योंकि अस सोचने कि असें पैसे खर्चे ते ऐ गै ऐं आपूं एह्दे रबोट कोला कम्म कराई लैन्ने आं ते जेह्ड़े अजकल्ल दे रोबोट होंदे सारे कम्म करी लैंदे रुट्टी बनाई लैंदे कपड़े धोई लैंदे घरा दा सारा कम्म करी लैंदे सफाइयां सफुइयां बी करी लैंदे ते जे दिक्खेआ जाए ते ओह् बाह्रा दा बी कम्म करी ओड़दे जि'यां ओह् अकाउटैंसी दा कम्म करी सकदे कैलुकलेशन बगैरा करी सकदे पर एह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़े लोग न ओह् अपनी क्रियेटिबिटी होंदी जेह्ड़ी ओह् घटी जा'रदी उं'दी क्यों क्योंकि सारा दा सारा जेह्ड़ा आईडिआस होंदा ओह् ए आई कोला लेई लैंदे आपूं ओह् कुछ सोचदे निं कुछ नेआ सोचदे निं तां कि नेहा सोचदे निं कि इ'यां इ'यां करगे ते इ'यां कुछ नमां बनी जाह्ग पर नेईं ओह् करियेटिविटी पर ध्यान गै निं दिंदे ओह् जि'यां उ'नें ए आई दे थरू लब्भदा ओह् उ'आं गै करी ओड़दे जेह्दी बजह कन्नै उं'दी सोचने दी क्षमता जेह्ड़ी ऐ ओह् घटी जंदी ते एह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़ी लोकें दी कम्म करने दी क्षमता ऐ एह् घटी जानी ते ओह् लोक जेह्ड़े हैन ओह् मते आलसी होई जाने ते जे लोग आलसी होई जान गे ते ते असें ते पूरे तरीके कन्नै इं'दे पर गै डिपैंड होई जाना इंदे पर निर्भर होई जाना ते जे अस इं'दे पर निर्भर होई जाह्गे ते साढ़े जेह्ड़े बाकी ओह् रोबोटैं सोचना कि अस करी सकने ते फिर साढ़ा जेह्ड़ा अस्तितव जेह्ड़ा ओह् मुक्की जाना पर सानूं केह् करना चाहिदा सानूं अपना कम्म आपूं करना चाहिदा सानूं ए आई पर इन्ना बी डिपैंड निं होना चाहिदा अस मनन्ने आं कि तरक्की तरक्की होने कन्नै गै जेह्ड़ा इक सरकार दी तरक्की कन्नै गै इक जेह्ड़ा देश ऐ ओह् अग्गें बधी सकदा सांइस दी तरक्की कन्नै गै जेह्ड़ा देश ऐ ओह् अग्गें बधी सकदा पर इन्ना अग्गें जाइयै बी केह् फायदा जे कल गै थोआढ़े कोल आपैं गै कम्म निं होऐ ताइयें हां ठीक ऐ ए आई साढ़ै ताहीं इक जगह बड़ा फायदेमंद बी ऐ जित्थै सानूं समझ नेईं आंदी उत्थेै सानूं ए आई आनलाइन अस कुछ बी समजी सकने जि'यां हून कल गी कुसै बंदे गी रुट्टी बनाना नेईं औंदी ओह् आनलाइन रुट्टी बनाना बी सिक्खी सकदा क्योंकि अजकल्ल बड़े सारे जेह्ड़े कोर्सिस होंदे ओह् आनलाइन होई जंदे जि'यां कि थोआनू कंप्यूटर चलाना निं आंदा तुस ओह् बी आनलाइन सिक्खी सकने थोआनू रुट्टी बनानी निं औंदी तुस ओह्बी सिक्खी सकने मतलब हर इक कम्म जेह्ड़ा तुसें गी नेईं आंदा तुस सिक्खी सकने पर जि'यां इं'दे फायदे न इ'यां गै नुकसान बी हैन साढ़ी कम्म करने दी क्षमता घटाई ओड़दा साढ़ी सोचने दी क्षमता घटाई ओड़दा ते सानूं आलसी बी बनाई ओड़दा